وعلیکم السلام

جی بلال انصاری بول رہا ہوں جی جی انصاری پراپرٹی سے بول رہا ہوں سہارنپور کی سر اگر بات کریں اس ضلعے میں تو سہارنپور میں بھی مل جائے گی دیوبند میں مدرسے کے جو دار العلوم ہے اس کے آس پاس بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں ویسے اچھا اچھا مجھے لگا شاید ادھر پوروی سائڈ کے ہوں تو ادھر بھی مل سکتی ہے لکھنؤ طرف اگر چاہیں آپ سر خیر کوئی بات نہیں ادھر بھی مل سکتی ہے جہاں پہ آپ بتائیں سہارنپور دیوبند اوکے اوہ اس کے لیے سر جگہ ہے یہاں دیوبند میں ہی ہے اور روڈ پہ ہی ہے ماشاء اللہ تو آپ کو ان شاء اللہ ہو جائے گی ریٹ تو سر ویسے پلاٹ آپ دیکھ لیجیے گا اسی کے حساب سے بتا دیں گے ساٹھ ستّر ہزار روپئے اسکوائر فٹ چل رہی ہے یہاں پہ

جی جی ہاں بالکل ہو جائے گی ان شاء اللہ آپ سے ایسی کوئی بات نہیں ہیں لیکن جگہ اچھی ہے تو اس وجہ سے میں نے بتایا آپ کو جی سہارنپور میں بھی ہے سہارنپور میں بھی ہے

مرضی ہے سر آپ کی ویسے تو میرے خیال سے پہلے ہی دے دیں تو زیادہ اچھا رہے گا تاکہ اس میں پکا سب ہو جائے نہیں سر ایسا نہیں ہے دو نمبر کا کچھ نہیں بالکل گورمنٹڈ سب ہے اور پکے کاغذات ہیں دو نمبر والا کوئی کام نہیں ہوں اوکے سر بتائیے گا